कोन समान आम अभी तऽ आमके रेट बहुत्ते छै डेढ़ सए रूपए किलो मिलैत छै हँ लैके छै की केतना लैके छै दाम बतेबै जतना लेबय पाँच किलो दश किलो ओहि हिसाब से नहि कम रेट एजाँ होयतै क्विंटल लैके रहए आबू ने दोकाने पे छियै अपने अहाँके रोड पर छियै बढ़ल आबू ने हम दै दै छी भए जेतै कम रेट आरो की हँ भए जेतै कैसे डेढ़ सए दै छियै एक सए चालिस लगा देबै आरो की हँ दश रूपा के मार्जिन देबै आरो की लेबै लेबै तऽ लै लिऔ किआ नहि लेबै बढ़िआँ माल छै एखन नए नए उतरलै हय लै लेबय की आरो किछु लैके छै हमरा पास सब समान छै आरो किछु लेबै तऽ बोलू अङ्गुर अस्सी रूपआ छै ठीक आबू आरो किछु नहि ने लैके छै ई पुर्जा बनल होबे करतै पुर्जा लेके एबय अपन दै देबै आरो सेब संतरा ईसब हमरा पास सब समान छै सेब संतरा आरो छै लेबै हँ सेबो छै सेबो छै संतरो छै तब संतरा साठि रूपआ एखन दै रहले हन सीजन चेंज छै ने होइ बला हँ साठि रूपआ के छै ई सेब सेब तऽ सब अस्सी रूपआ छै साठि रूपैआ संतरा सेब अस्सी रूपैआ आम हय डेढ़ सए रूपैआ डेढ़ सए रूपैआ जे किलो लेतै ने ओकरा लै छै डेढ़ सए रूपैआ दश किलो बीस किलो एक क्विंटल लेतै ओकरा लै एक सए चालिस एक सए तीस लगैके दय दै छियै हँ कम सम लेबै तऽ कम सममे थोड़े हमरा बचत नहि होयतै तऽ हम थोड़ही दोकान खोलने रहब कम सम लेबै तऽ हमरा नहि ने बचतै बजह ओहि बजह से दै छियै आ ढेर लै छियै तऽ ओहिपर दश रूपैआ छूट पाँच रूपैआ छूट दै देलहुँ ताहि हिसाब से ताकि लोक लै लेबै तऽ आबू लै लिऔ बढ़िआँ समान देब अइसन नहि छै ने ठीक ठीक ठीक